हम अपने चित्रों के लिए शोध ऐसे करते हैं जैसे अनेक प्रकार के चित्र बनाते समय अनेक तरह के किताबों को देखकर देख के चित्र बनाते हैं अच्छी तरह से और हम जैसे प्राचीन के इतिहास में जो चित्र तैयार किए गए थे बुक में उसमें उसको भी देखकर हम लोग बना लेते हैं चित्र बनाना एक अच्छी बात है सबको चित्र बनाने में इंटरेस्ट भी रहता है चित्र को देखना भी सबको अच्छा लगता है यहाँ चित्र बनाया जाए और ऐसी उसमें रंग डाला जाए कि जिससे सबको चित्र अच्छा लगे अनेक प्रकार की किताबों को भी यूज करते हैं जैसे पढ़ उसको अनेक प्रकार की कोई चित्र देखते हैं तो उसका पृष्ठभूमि ये तैयार कर लेते हैं कि ऐसे बनाया जाए ऐसे बनाया जाए तभी चित्र में लाइट आएगा ऐसे कलर किया जाए ऐसे डिजाइन डाला जाए अनेक प्रकार के जैसे कि हो गया कोई चित्र बना रहे हैं पौधा बना रहे हैं तो उसमें ये कलर डाला जाए हरा जिससे वो पेड़ पौधे अच्छी तरह से दिखने में लागे और सब आजकल तो सब लोग चित्र में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अच्छी से अच्छी तरह से चित्र बनाकर मार्केट में भेज भी रहे हैं जिसका अच्छा डिमांड हो रहा है जिसकी जो चित्र बनाए बनाने वाले को अच्छी होना चाहिए जिससे कि चित्र अच्छी तरह से बना लें उसमें कलर डालकर दिखाए सबको कि हाँ मेरा चित्र ऐसा है इसमें ऐसे कलर डाले हैं जिससे कि सबको अच्छा लगता है और मार्केट में भेज भी देते हैं जिसको पसंद आए तो ले लेते हैं कि हाँ एक चित्र मुझे अच्छा लगता है सब कोई दीवार पे भी लगा देते हैं चित्र बनाना एक अच्छी कला है जिसे चित्र तो सबको ही बनाना आता है कोई इसमें ये आम बात है जितने बच्चे पढ़े लिखे होते हैं चित्र बनाते ही रहते हैं इसमें कलर भी अच्छी तरह से डाल देते हैं और चित्र बनाना बनाकर मार्केट में भेज भी दे हैं जिससे चित्र के डिमांड भी हो रही है अब सब लोग चित्र बनाते भी रहते हैं और सबको चित्र के बारे में इंटेस्ट भी बढ़ रहा है ऐसी बात नहीं है सब लोग चित्र बना लेते हैं